आसामनि माखासे आबाद सेक्ट'राव गोबां माखासे जेंनाफोरा मोगा मोगि नुजाथियो जेरै गोरान एम्फौ एनला बेराम बायदि दिहुन्थाय दै बाना बेफोर गासैबो माखासे मख'जाथाव माखासे जेंनाफोर जेरै दै बानायाव माखासे गोबां आबादफोरा दैजों लोमजानानै माखासे नस्थ' जायो आरो बेयाव मावग्रा मावनाय माखासे गोबां मावग्रा मानसि फोरा लस जायो आरो गाव गावनि माखासे गोबां थांनाय फैसाफोरखौ बुथुमफिन्नो हाया जायो आरो नस्थ' जायो बिनि थाखायनो बेफोरो जोबोत गिदिर मोनसे दुखु नांथाव दै बानाया बेफोरजों मोगा मोगि जानानै दिनै माखासे गोबां जायगाफ्राव आसामनि माखासे जायगाफ्राव बेफोरबायदि जानायनि गेजेरजों माखासे आंखालखौ जानो हायो बेफोरखौ जों मोगा मोगि नुनो हायो बेफोर माखासे दैबानानि थाखाय बेफोर गासैबो जायो बेनि थाखायनो आरो माखासे बेजों लोगोसे जेरै बेराम गोबां जोङो बिफां लाइफोरखौ नायोब्ला नुनो हायो एग्रिकालसारि जोङो माखासे मुलि बायदिसिना बेफोरखौ बा जों जोङो बाहायनो हाया मानोना रांखान्थिनि दुरबल बेनि थाखायनो बेजों लोगोसे बेफोर गासैबो गोबाङैनो नस्थ' खालामो बेराम बेफोर बायदिया आरो गोबां गायनाय आबादफोरखौ बेराम खालामनानै सिथारो आरो गोरान खालामो आरो बेफोराव थैया आरो बेनिफ्राय मोन्नो गोनां मुलाम्फा जेबो मोननो हाया नाथाय लससो जानानै फैयो बेफोर गासैखौबो जोङो नायनो गोनां सिगां जोङो बेनि माखासे मिचिन बायदिसिना आरो माखासे मुलि बायदिसिनाखौ जोङो दानि साइन्थिफिकेलि बेफोरखौ बाहायनो गोनां जायो बेनि थाखायनो बेफोर गासैखौबो नांगौ जानायखाय जोङो दा जोङो गभारमेन्ट आरो एग्रिकालसार बेफोर गासैबो जोङो कानेक्ट थानो गोनां अब्लासो जोङो बेफोरखौ मोन्नो हागोन आरो मोजां जानो हागोन नाथाय बेफोरखौ जोङो बाहायाब्ला बेफोर गासैबो फैमाल जागोन आरो बेरामजों थैलांगोन आरो जोङो मोन्नो गोनां माखासे गोबां मुलाम्फाखौ जोङो मोन्नो हानाय नङा नाथाय लससो जानानै थागोन बेफोर गासैबो बेरामनि थाखाय जायो आरो एम्बु एनला बानाय आरो माखासे जिब जुनाराबो बेफोरखौ नस्थ' खालामनानै होयो बेफोर गासैखौबो जोङो होबथानो गोनां बेनि थाखायनो जोङो माखासे गोबां आयदा आरो माखासे गोबां माखासे होबथानो थाखाय जोङो माखासे गोबां आइनफोरफोरखौ लानो गोनां आरो जोङो सरखारजों गोरोबनानै आरो बिसोरनो खिन्थानानै जोङो बेफोरखौ गोजान खालामनो गोनां